भैया देखो पहिले के माने था पढ़ने के लिए पेराइमरी में इस्कूल पढ़ते हैं पाँच तक पढ़ कर नौकरी दिया था दो तक पढ़कर मने मास्टरी पढ़ाते प्राइमरी इस्कूल पर और भी अब तो बी एड करे केहू भी बी एस सी कर दिए नौकरी केहु के मिलने के चांस नहीं है पढ़ लिखकर मने क्या फायदा पढ़ लिखकर बताइए माई बा माई बाप सोच कर सोचना जो लड़का बच्चा पढ़ाते हैं नौकरी करेंगे हमारा सबका कुछ गुजारा हो जाएँगे कुछ गुजरा है नौकरी मिले के नाही मोदी नौकरी देंगे नहीं लड़का घूमते हैं केउ केहू ज़हर खाय लेता है केहू फांसी लगा कर मरते हैं पहली पहली की स्थिति रहे हमारा केहु वकील उकील पर जा पाते हैं केहु मास्टरी पाए पेराइमरी इस्कूल पढ़ाते हैं और वह भी बहुत सुविधा था अब कुछ नहीं सब वही अब खाली पाँच किलो राशन अनाज मिलो पाँच किलो अनाज खाओ और जितना गौ गोरू भए गो बाल गाय भए बछवा हैं सब छूट छोड़ दिया खेती भी होती नहीं सकती लड़िका नौकरी भी नहीं पाते हैं